ہاں السلام علیکم میں شبانہ بات کر رہی ہاں آپ صبیحہ ہیں اوہ اچھا ہم تو پہچانتے ہم کھگریہ کوسی کالج میں پڑھتے ہیں اور آپ میوزیکل ڈپارٹمنٹ میں اور آپ کا کس ڈپارٹمنٹ میں ہے میرے ڈیپارٹمنٹ میں میرا ٹھیک ہے اور آپ بتاؤ آپ کا پڑھائی کیسا چل رہا ہوں ہوں میرا بھی ٹھیک ہاں میرا ریگولر کلاس اور آپ کا ہوں ہاں آتا ہے سمجھ میں اور آپ کا کیسا چل جاتا ہے وہاں پہ میرا بھی پڑھوں ہوں

ہوں اب ہو جائے گی ان شاء اللہ ہوں اور سر سب کیسے ہیں آپ کے دپا آپ کے سر سب کیسے ہیں وہ بھی بہت اچھے ماشاء اللہ سے بہت اچھے اور سچن سر جاتے ہیں پڑھانے آپ کو وہاں پہ ہوں اور پھر ملاقات ہوگی جلد ان شاء اللہ ہوں ٹھیک ہے ارے اب ملاقات ہوگی پھر جلدی ان شاء اللہ وعلیکم السلام